मां बोट कंपनीअ जा बिना वायर जा ब्लूटुथ घुराया आहिनि उहे ॾाढा सुठा निकिता आहिनि उहे मां ॿुधण में बि ॾाढा सुठा आहिनि आवाज़ु ॾाढो सुठो थो अचे ऐं मां पंहिंजनि दोस्तनि खे बि चवंदुमि भई इहे ई वठनि